हमारे क्षेत्र में अगर आने जाने या परिवहन के साधनों में सुधार की बात करें तो साधन को अत्यधिक भर के नहीं ले जाना चाहिए जो कि कमाई के लिए प्रत्येक साधन चालक करते हैं जिनसे दुर्घटना हो सकती है एवं कई बार ग्रामीण इलाकों में बाइक एवं चार पहिए वाहन जैसे कार जिनमें सीट सीट बेल्ट एवं बाइक में लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं जो कि परम आवश्यक है सदैव करना चाहिए काफ़ी पुराने साधनों जो कि परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं बदल लेने चाहिए जो सरकार अगर हो ग्रामीण इलाकों में कई रास्ते हैं जो कि खराब होते हैं जहाँ बसों वगैरह में ज़्यादा भीड़ भी होती है खराब सड़क खराब साधन या प्राकृतिक आपदा आदि और भी चीज़ें हैं जो यात्रा में परेशान कर सकती हैं